हमरासबके कोनो पाबनि होइछै तऽ ब्राह्मणोके बड़ि भात खुएबै करलोंहँ बड़ि भात चारि प्रकारके सब्जी चारि प्रकारके भुजिआ चक्का चुक्की इएह सब रहैछै दही चूड़ा तऽ जे ब्राह्मण दही चूड़ा खेलक ओकरा दही चूड़ा खुएलहुंँ हमरासबकेँ पाबनि कोनोभी पाबनि होइछै तऽ दही चूड़ा हेबैए करतै बड़ि भात हेबैए करतै दिनके बड़ि भात भेल राति दही चूड़ा खेलक अपनसबकेँ जे जितिया पाबनि होइछै एहिमे चारि बजे भोर उठिके बालबच्चाकेँ दही चूड़ा खुआएल जाइछै एकदिन पहिले नहाए खाए होइछै एकदिना झिङ्गनी पत्तापर पूजा करल जाइछै बड़ि भात सब बनैछै तऽ पाँच छओ रङ्गके दश रङ्गके सब्जी साग बनबै चाही नौनीके साग होइछै झिङ्गनीके सब्जी बनना हि चाही ओ सब बनाके ब्राह्मणके खुआएल जाइछै अघाती सबकेँ खुआल जाइछै तेल सिन्दूर सब देल जाइछै इएह सब हमरासबके होइछै खाजा चढ़ै छै खाजा केला ई सब चढ़ैै छे बालबच्चाकेँ खुआल जाइछै दही चूड़ा चारि बजे भोरके ब्राह्मणोके खुआबैए छी इएह सब इएह सब प्रधान छिए जितियामे तऽमाछो खाए छै माछोके सब अघाती सब नहाए खाए दिन माछो खेलक बढ़िआँसँ ब्राह्मण सबके खुएलक बड़ि भात बनल माछ बनल सब किछु भोजोभात होइछै तऽ तेहिसबमे माछ भात रहैछै जेकरा छठियारके भोजमे माछ बनेने चाही शादियो बिआहमे माछ होइछै दही होइते छै भात बड़ि सब होइते छै पूड़ी सब्जी हरतरहकेँ भोजमे हरतरहकेँ आजकल तऽ नया नया सिस्टम चलल छै बिहार इएहो सबमे जे बफ सिस्टम बफ सिस्टममे अपना हरतरहकेँ हरचीज रङ्ग रङ्गके चाइनीज रहैछै बहुतो बाहरियो भोजनसब रहैछै भोजमे हरतरहके सब्जी लेकिन हमरासबके संस्कृतिमे हमरासबके प्रधान छै बड़ी भात माछ दही चूड़ा बड़ि ई सब एना होना ही चाही हमरासभक ई सब